मेरा नांऽ अंजू ऐ में जम्मू दी रौह्नें आह्ली आं ते में इक सवाल आया ऐ कि तुस रिलिजियस कताबां पढ़दे ओ कि ओह्दे बारे च थोह्ड़ा जेहा डिस्कस करो ते हां में रिलिजियस बी पढ़नी आं ते दूसरी इंट्रटेनमैंट आह्लियां बी पढ़नी आं क्योंकि हून थोह्ड़ा बक्त होंदा ऐ इंसान कोल ते जिसलै थोह्ड़े बच्चे बड्डे होई जंदे न ते मतलव ककि थोह्ड़ा जेहा अपनें आस्तै टाईम मिली जंदा ऐ ते में कोशिश करनी आं कि में धार्मिक कताबां पढ़ां जेह्ड़ियां थोह्ड़ा जेहा साह्नू बी ग्यान होए क्योंकि जियां अस निक्के होनें आं ते साह्नू कोई ग्यान नी होंदा नां मतलव कि भगवान पास्सै इन्ना ध्यान करनें उसलै घरें च गै बंदा उलझियै रेही जंदा ते हून जिसलै कि थोह्ड़ा जेहा बक्त अपनें आप गी लगदा ते उमर होआ दी ऐ ते थोह्ड़ा जेहा अस इस पास्सै बी थोह्ड़ा धायान देनां शुऱु करी ओड़नें आं ते में बज़ार केंई बारी जन्नी आं ते में कताबां खरीदियै लेई आनी आं जियां अस माता रानी दे भक्त आं तोआनू सारें गी पता ऐ कि बाह्वे आह्ली माता साढ़े जम्मू च बड़े मनदे लोग सारे उंदी बड़ी गै मान्यता ऐ क्योंकि साढ़ी जेह्ड़ा बाह्वे आह्ली मां जेह्ड़ी सारे जम्मू दी रक्षा करनें आह्ली ऐ ते उनेंगी अस मतलव कि सारे गै मन्नेंन आं इयां ते बड़े धर्म न साढ़े हिन्दुएं दे लेकिन एह् ऐ कि हर पास्सै अलग अलग मन्दर न मतलव मान्यता हर जगाह् ऐ साढ़ी बैष्णो माता दिक्खी लैओ सारे लोग आंदे न दूरों दूरों ते साढ़ा सारा मतलव कि शैह्र है गै मन्दरें दा शैह्र ऐ ते हां इनैं कव्शन पुच्छेआ कि तुस धार्मिक कताबां केह्ड़ियां केह्ड़ियां पढ़दे ओ ते जियां साढ़ी रमायन होई गीता होई शिव पुराण होईया माता दियां कताबां होई गेईयां ते अस जियां मतलव कि भजन न उंदै बारे च बी मतलव बड़ी कताबें च सिक्खनें आं मतलव पढनें आं उंदा आसन करनें आं ते उंदा मुण गान करनें आं ते में फिर बज़ारा दा थोह्ड़ी बौह्ती कताबां देई आनी आं जेह्दे च थोह्ड़ा देहा स्हाॅनू ग्यान होनां मतलव कि लगदा कि इस उमर च तोआनू ग्यान बी होनां चाही दा भगवानें दा बी क्योंकि सारी उमर ते अस इयां गै रेह् अपनी जिन्दगी च ते हून थोह्ड़ा जेहा इस पास्सै बी अपनैं आप गै मतलव कि इंसान दा ध्यान जाना शुरु होई जंदा ऐ ते बाकी साह्नू मतलव कि साढ़ी रमायन साह्नू बड़ा कुश सखांदी ऐ अच्छे कर्म करनां अच्छे रस्ते पर चलनां सब दियां मतलव कि मदद करनां त हर साढ़ी धार्मिक जेह्ड़ी कताबां न साह्नू बड़ा कुश सखांदियां न जिन्दगी दे केंई सोआल होंदे न जेह्ड़े साढ़े सुलझदे नी हैन ओह् इनें कताबें गी पढ़ियै सुलझी जंदे न अपनें आप साह्नू सोच बैसी आई जंदी ऐ साढ़ा व्यवहार चेंज़ होई जंदा ऐ साढ़े सोच चेंज़ होई जंदी ऐ ते एह् कताबां साढ़ा बड़ा गै अच्चा साथी बनी जंदियां नै बाकी घरें दे कम्म ते सारी उमर नेंई मुकदे पर इक दोस्त जेह्ड़ा साढ़ी कताबां बी होंदियां न अज्ज कल ते खैर सोशल मीडिया बिच्च बड़ा किश आई जंदा बस एह् ऐ कि अज्ज कल जो कताबां सखांदियां ओह् कुश सोशल मीडिया तो बी मतलव कि अग्गैं चली जंदा ऐ उंदे कोलों ते इस करी कताबां ते मतलव कि कुश इंसान दा शौंक बी होंदा पढ़नां जिनेंगी शौंक होंदा ऐ ओह् पढ़दे गै न थोह्ड़ा बौह्ता ग्यान साह्नू जेह्ड़ा नेंई साह्नू कोई दोेई सकदा ओह् कतावां ही दिंदियां न ओह्दे कन्नैं मतलवल कि जेह्ड़े साढ़े अन सुलझे सोआल होंदे जिन्दगी दोे ओह् सुलझी जंदे न इस करी कताबां में आखनीं सब तो अच्छा दोस्त ऐं इंसान दा ओह् मतलव कि कताबें कोला दा होर अच्छा कोई दोस्त होई नी सकदा क्योंकि अस कुसै कोला दा कोई कव्शन पुछगे ना उनैं अध्दे अधूरे आंसर देनें न ते इक कताब ऐसा माध्म ऐ जित्थें साह्नू बड़ा कुश मतलव कि सिक्खनें गी मिलदा ऐ क्योंकि ओह्दे च अस कुसै कन्नैं सोआल जबाब नी करी सकनें जो उनैं लिके दा अस उसी सोचनें दी समझनें दी कोशिश करनें आं इस करियै कताबां मेरे हिसावे कन्नैं कताबां सब तो अच्छा दोस्त न इंसान दियां क्योंकि तमाम उमर तोआड़ा साथ दिंदियां न तोआनी बड़ा कुश सखांदियां न इंसान दे ते अज्ज कुश सोच ऐ कल कुश सोच ऐ अलग अलग मतलव कि सोचें दे हिसाब कन्नैं इंसान चलदा ऐ पर कतावें पर जेह्ड़ा लिखे दा होंदा ना ओह् इंसान मतलव कि जिन्दगी ओह्दे कन्नैं चलांदा ऐ ते सब तो अच्छी मतलव कि धार्मिक कताबां साढ़ियां इन्ना ग्यान दिंदियां न साढ़े जेह्ड़े इन्नें मतलव कि धार्मिक साढ़े ग्रंथ न ओह् किन्नें गै सोआलें दा जबाब ते उंदे च गै लिखे दा ऐ जेह्ड़े कि साढ़े डाक्तर जिनें गी नेंई पता ओह् बी पढ़ी पढियै गै ते गर्ंथें गी पढ़ी पढियै ते उंदै मताबिक दवाईयां बी बनांदे न इस करी कताबां ते सब तो अच्चा मतलव कि साढ़े मतलव कि सोरस ऐ नॉलेज़ दा साढ़ा ग्यान जेह्ड़ा ना सारा कताबें बिच्च गै ऐ ते मेरे हिसाबे कन्नैं कताबां सब तो अच्चा दोस्त न इंसान दियां इनेंगी अगर अस अपनी जिन्गी बिच्च शामल करनें आं ते साढ़ी जिन्दगी थोह्ड़ी जेही आसान होई जंदी ऐ बस इयो आक्खनां चाह्नी आं कि में सारी कताबां पढ़नें दा शौंक रक्खनी आं